हम एगो बढ़िआँ कंपनीके जैकेट खरीदलहुँ हन जे बहुत बढ़िआँ कंपनी यए नाम छियै ओकर शायद डेनिम कंपनी तऽ ओ जैकेट हम खरीदलहुँ तऽ हमरा पिन्हयमे बहुत सुविधा भेल गर्मी देखयलक ओ प्राइजो कनि कमे लेलक हमरासँ दामो कमे लेलक पन्द्रह सए टाका लेलक हमरासँ जे ओ पिन्हयमे हमरा बड़ नीक लगैए बड़ सुन्दर लगैए अच्छा लगैए ओ पिन्है छी तऽ हमरा लगैयए जे हँ हम कोनो बढ़िआँ जैकेट खरीदलहुँ ठकेलहुँ हेँ नहि जे जतेक हम पैसा देलहुँ हेँ कंपनीकेँ प्राइस कंपनी हमरा ठकलक नहि बढ़िआँसँ बढ़िआँ दाममे कम दाममे देलक आ अच्छा जैकेट देलक जे ओ पिन्हलाके बाद हमरा लगैए हँ हमरा शरीरमे किछु पिन्हने छी अच्छा लगैए पिन्हयमे जे ओ कंपनी बहुत नीक कंपनी छै आ ओ कंपनीके सभ सामान हम देखै छियै नीक रहै छै जैकेट हमरा पसंद भेल हन ओ जैकेट जखन हम पिन्है छी हमरा बड़ सुविधा महसूस भेल रिलैक्स फील होइए अच्छा लगैए पिन्हयमे धोएमे सभकिछु करयमे हमरा अच्छा लगैए जे हम ठकेलहुँ नहि ओ कंपनीमे ओ कंपनी बहुत अच्छा छै हम खरीदलहुँ तऽ हमरा नहि ठकलक आ ओ कंपनी बहुत बढ़िआँ छै हमर सस्तेमे भए गेल जे हम निपटि गेलहुँ हन आओर अच्छासँ हम बहुत नीक कंपनी यए हम पिन्हलहुँ जैकेट ओहिमे